तुमच्या कामातं आयज मेरेन आयिल्लो असो एक अनुभव सांगपाक शकता हय सो ऑलमोस्ट आतां जालीं खूब वर्सां काम करतां आनी अशे असो एक अनूभव म्हज्या लक्षांत येता तो एक म्हटल्यार हांव गोवानूच काम करतालो एका कंपनीन ओके आनी अशें जालें की एक ऑपोर्चुनीटी आशिल्ली कळ्ळें आनी थंयसर एक क्लांयट आशिल्लो आमचो बरो व्हडलो क्लायंट तुमी सगळे जाणां आसतले तेका तो हेतूंत कामाक आसता आमच्या यु नो डीसी कॉमीक्सांत बी कळ्ळें सो तेंका न्ही तेंकां नवो एक जोब रोल जाय आशिल्लो तेंकां म्हणटात डेटा सायनटीस्ट जॉब रोल आनी अनूभव असो आशिल्लो की हांव आतां जस्ट एक प्रॉजेक्ट सोंपोवन आयिल्लो ऑफीसांत आशिल्लो आनी दुसऱ्या कामांक दुसऱ्या प्रॉजेक्टा खातीर म्हजी इंटरव्यू चालू आशिल्ली सो म्हाजे सगळे इंटरव्यू म्हाका बंद करपाक लायल्ले आनी म्हाका सांगले की तुका ह्या क्लायंटाचेर क्लायंटाची इंटरव्यू आन्सर करपाक जाय जितलें म्हाका खबर आशिल्ली की ह्या क्लायंटाची इंटरव्यू पांच स म्हयन्यांच्यान चालू आसा कळ्ळें लास्ट सिक्स मंथसाच्यान फाटल्या स म्हयन्यांच्यान ह्या क्लायंटाची इंटरव्यू चालू आशिल्ली आनी जेन्ना हांवें खबर काडली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की क्लायंटाचे नांव वॉर्नर ब्रदर्स आनी ह्या क्लांयंटाची इंटरव्यू कोणेंच क्रेक करूंक ना ऑलमोस्ट अरावंड अठ्ठावीस की सत्तावीस लोकांनी ह्या इंटरव्यू दिले कोणेंच क्रेक करूंक ना कळ्ळें आनी लास्टाक म्हाका सांगले की तुका तुका ही इंटरव्यू दिवची पडटली म्हजे तीन रावंड जाले त्या क्लांयंटा बरोबर आनी तीन रावंडा उपरांत म्हजें सिलॅक्शन जालें कळ्ळें आनी हांवेंन हें प्रॉजेक्ट ऑन बोर्ड केल्लें देट इज म्हणटात तशे एक बरो असो अनुभव आशिल्लो तो यू नो म्हाका म्हज्या मॅनेजरान बी खूब हे केल्ली शाबासकी दिल्ली की बाबा कोणेच इंटरव्यू क्रेक करूंक ना आनी तुवेंन केल्ली ही कळ्ळें आनी हय त्या प्रॉजेक्टान काम करपाकूय खूब मजा आयल्ली म्हाका हय सो एक बरोसो अनूभव हांव शेयर करपाक शकता तुमचे बरोबर